हॅलो भाई आं म्हाका मातशें फाल्यां कुमारजुव्यां वचपाक जाय आसलें तूं फ्री आसतलो धा अकरा बाराशें

मागीर येवपाचें आं हय हळडीक वचपाक जाय रे म्हणोन धा अक अकरा बारांक जाल्या सुद्दां पुरो आनी मागीर येवपाचें मागीर हाका चारांक बिरांग अशें हय हय हय हय हय हय हय हय हय

आं आनीक टायमूय जावंक शकता तें हळद न्हू हळद जावनाका बेगिना हळद बेगिना जायना न्हू

हय कितले पावोंक घेतलो तूं आं आं आं कमी कांय ना आवय आनिकू वाडटले

आं आं आं मात्शे कमी जावचें ना तर हय हय हय हय हय आं आं कमी कांय जावचें ना कमी कांय जावचें ना वन ठावजण बी अशे पळय मरे भाई मात्शें कमी कर आं आनी जावचे ना कमी आं

वाश्को सून साईबाबाच्या देवळा कडेन हय मागीर तुका हांव कॉल करतां आनी हें धाडटा लोकेशन हय तशें मागीर तूं यो साईबाबाच्या देवळा कडेन हय हय बारांक हांव तुका साडे अकरांक अकरा साडे अकरांक करता फोन हय हय हय तेन्ना मागीर यो मातशें पळय आनी कमी जाता जाल्यार पळय आं जायसो ना पळय तरी आसताना आ बरें तर बरें थँक्यू बरें थँक्यू आं बरें बरें